ہمارے قریب کی جگہ پر کوئی بھی مذہبی جگہ نہیں ہے اگر ہے بھی تو بہت مشہور نہیں ہے اس طرح تو ہر جگہ موجود رہتا ہے شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مشہور مذہبی جگہ ایسا تو نہیں ہے ہاں ہمارے گھر کے قریب میں بہت ساری مسجدیں ہیں اور مندریں بھی ہیں مسلمان مسجد جاتے ہیں اور ہندو بھائی مندر جاتے ہیں ہمارے گھر سے بہت دور ایک جگہ ہے جس کو ہم پورنیہ کہتے ہیں جو ہمارا ضلع بھی ہے وہاں بہت ساری مشہور مندریں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ وہاں جاتے ہیں اور بہت بھیڑ لگتی ہے مندر کے باہر تک بھیڑ لگ جاتی ہے میں مسلمان ہوں تو میں مسجد جانا پسند کرتا ہوں اور میں اپنی نمازوں کے لیے مسجد جاتا ہوں یا کبھی کوئی پروگرام ہوا تو اس کے لیے مسجد جاتا ہوں لیکن ہمارے یہاں عورتیں مسجد نہیں جاتی ہیں ہمارے گھر کے پاس ایک بہت ہی بڑا عیدگاہ ہے جہاں ہم جاتے ہیں کیونکہ عید کے دن وہاں میلہ لگتا ہے اور عید کی نماز بھی ہوتی ہے تو خوب بھیڑ ہوتی ہے تو ہم اپنے دوستو اور رشتہ داروں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں